हा मां स्कूल जी सभा में भाग वरितो आहे अॼु मां पंजाह साले जी आहियां जॾहिं मां सतें दरिजे में हुयमि तॾहिं मां डांस में भाॻ वरितो हुयो ऐं मां हिकु मराठी गाने ते डांस कई हुइ नारली पूनम आज तुजी पूजा छो त असां महाराष्ट्र में रहंदा आहियूं त असांजे स्कूल वारनि मराठी डांस बि रखियो हुयो मूंखे उहो डांस करण में ॾाढो आनंदु आयो स्कूल जी सभा में भाग वठण जो अलॻि ई आनंदु आहे ॿार हिक ॿिए सां मिली जुली डांस सिखंदा आहिनि ऐं मज़ो कंदा आहिनि